तर जो विनोदी बूक हांयें जो वाचलेलो जो वाचून हांव मरसर हांसलेलो तो म्हणटा तो जमलें रे जमलें हो तें बुकाचें नांव आसलें जें राजय पवार हांणी बरयल्लें

हाची काणी अशी जावन आसा की हांचे जे दोन मुख्य आर्टिस्ट जे आसले ते म्हणटा ते संतोश आनी नंदू तर काणी अशी वयता की नंदूची आवय एक दीस दुयेंसान मरता आनी ती संतोशाक कितें सांगता की बाबा रे संतोश आपले नंदूचें लगीन बाबा हें वर्स सोंपचे पयलीं कर तो संतोश आनी नंदू घट फ्रेंड आनी तेज्या आवयन मरचें पयलें आतां संतोशाक अशें सांगलें कारणान तो एक मॅरेज ब्युरोन वयता मॅरेज ब्युरोवालो आसता टायट सो तो किदें करता नंदूचो ऑक्युपेशन जो तो ड्रायवर आसता नंदू तो बेबदो दोतोर म्हणोन बरयता आतां हितून सगळो घुसपागोंदळ हितुनूच नंदूक येता एक सयरीगत तर जाता अशें की नंदूकूय तें चली आवडटा तें चलयेकूय नंदू आवडटा बट आतां ते बाबडे चलयेक खबर ना की हो दोतोर न्हू तो ड्रायवर म्हणोन तरी काणी अशी वयता की हे सगळे घुसपा गोंदळान नंदू आनी संतोश जे आसा ते तो दोतोर कशें लायक नंदू दोतोर कसो आहा हें सांगपाचो तें विनोदी डंगान हो मांडलां हें नाटक सो मुद्दम हो बूक वाच्चो